असां पंहिंजे सिंधी समाज में अलॻि ई तरीक़े सां पंहिंजो मतिलबु पूॼा पाठु कंदा आहियूं असांजा त्योहार थोरा हिंदुनि खां ॾाढा फ़र्क़ु आहिनि असांजो ईष्ट देवता झूलेलाल असां चालीहो रखंदा आहियूं चालीह ॾींहं जेके मतिलबु चालीहो रखंदा आहिनि हुन में ए साबुण न लॻाईंदा आहिनि चालीह ॾींहं कुझु ॾाढ़ी वाड़ी न लाहींदा आहिनि पोइ पंहिंजी पूॼा कंदा आहिनि झूलेलाल जी ईष्ट देवता जी ऐं मतिलबु असांजे मतिलबु चालीह जॾहिं चालीहो ख़तमु थींदो आहे चालीहे में असांजा मतिलबु इलाही झांकियूं निकिरंदी आहिनि अलॻि अलॻि धर्म जी ब निकिरंदी आहिनि ऐं मेन असांजो मतिलबु झूलेलाल खे जोति जॻंदी आहे जोति मतिलबु असांजी जोति मतिलबु ॾाढी अलॻि थींदी आहे ॿियनि जोतियुनि खां ऐं जोति असांजे मंदरनि में नव जोतियुनि जो बि ॾाढो सुठो मतिलबु ॾाढो आकर्षित थींदो आहे जंहिं में मतिलबु नव मंदरनि खां वॾा हिकु जॻहि कठी थी करे जोतियूं हुते ॾाढा भंडारा थींदा आहिनि तरह तरह जी मतिलबु डिशूं खाइणु वास्ते मिलंदियूं आहिनि ऐं उते सिंधी हि हिक खां हिकु मिलंदा आहिनि जेके न बि सुञाणनि हिकु ॿिए खे सुञाणे वञनि की इहो फलाणो सिंधी आहे त हिननि में सिंधियुनि खे मतिलबु समाज में ॾाढो फ़ाइदो मिलंदो आहे जीअं असां थधिड़ी बि मल्हाईंदा आहियूं थधिड़ी में बि मतिलबु जाते मंदर में मं थधिड़ी मल्हाईंदा आहियूं या मंदरु वेंदा आहियूं उन्हनि में असांखे ॾाढो फ़ाइदो आहे ऐं हाणे ईअं असांजो महलक्ष्मी जो त्योहारु आहे महलक्ष्मी में असां मंदर में वञी करे कथा पढ़ंदा आहियूं असांखे ॿांभणु ॿुधाईंदो आहे कथा ऐं उते बि सिंधी हिकु ॿिए खे सुञाणनि ऐं सिंधी सुञाणींदा आहिनि त हिकु ॿिए सां ॾाढो असांखे फ़ाइदो आहे ऐं असां सिंधियुनि जो बि ॾाढो हाणे समाजु वधी वियो आहे हिननि जी बि ॾाढी वॾियूं वॾियूं पंचाइतूं थी ठहनि पंचाइत में हाणे असांखे ॾाढो फ़ाइदो थिए ज जॻहि जॻहि असांजूं धर्मशालाऊं थी ठहनि मंदर बि आहिनि धर्मशालाऊं बि आहिनि असांखे अहिड़ी काई दिक़त न आहे असां धर्मशाला मिली वेंदी आहे जीअं रहण वास्ते उते मतिलबु शादियूं था करियूं असां मतिलबु हुन असांखे मतिलबु हाणे काई दिक़त नाहे पहिरियों असां सिंधियुनि में एतिरो न हूंदो हाणे सिंधियुनि में वधीक ई थियणु लॻो आहे